हांव मलकणे ह्या गांवांत रावतां आनी हो गांव केप्या तालुका हातून येता ह्या गांवान मुख्य म्हणजे श्री मल्लिका अर्जून देवस्थान हो ग्राम हो ग्रामदैवत गांवाचो आनी आनी सुंदर असो निसर्गांत नाटलेलो असो हो गांव आसा ह्या गांवान मुख्य म्हणल्यार चडश्यो अश्यो सुविधा ना म्हणल्यार बसीस आसना आनी ट्युरिस्ट स्पोर्ट्स अशें चडशें ना थंय आसा ते धबधबे अशे आसा म्हणल्यार ते आज व्हर चड लोकांक कांय तेंच्या बद्दल खबर ना आनी आनी धबधब्यार भोंवपाक वयतले म्हणल्यार रानां वनांतून वचपा पडटा त्या मुळे ताका लागून रिस्क अशें बी जाता ट्युरिस्ट थंय तर भोंवपाक येता जाल्यार तांकां चडश्यो अश्यो सुविधा मेळना उदाहरणांत रावपाक तांकां लॉज किंवां हॉटेल अशें सुविधा तांकां थंय ना जेवपाक लागून किंवां भोंवपाक अशो रेंटेड कार तांका थंय उपलब्ध जायना आनी चड अशें रस्ते बी चड अशे बरे ना ताका लागून ते ताका लागून चड अशे ट्युरिस्ट तांकां ह्या गांवा बद्दल खबर ना आनी चड तशे चड ट्युरिस्ट पावत थंय पावत बी ना थंय त्या मुळे ट्युरिस्टान त्रास जावपाक शकता ह्या गांवान मुख्य म्हणल्यार एक उत्सव जाता तो म्हणल्यार शेणी उजो शेणी म्हणल्यार ह्यो शेणा पासून गौ्यो म्हणटा ताका तांचो उजो अशो थंय उत्सव जाता वर्सातून एकदां ह्या गांवांत बारीक बारीक रो रोड आसा एरादारी करपा खातीर साधनां तर खुबूच कमी आसा अजून ह्या गा वाठारांत जाय तशी उदरगत जावंक ना आपले स्वताचे एरदारी करपा लागून साधन वापर वापर पडटा हो गांव मुख्य रोडार सावन खूब भितर असो आसा तशें तशें तर अश तरेचे खूब अशी आव्हानां ट्युरिस्ट लोकांक तोंड दिवचें पडटा